जायत्यो गोवमेंटाके स्किम्स जाय आतां स्कॉलरशीप आसताय एस टी भुरग्यां एस टी भुरग्यांक ते स्कॉलरशीपस सामको बऱ्या पडटाय तेमकां पयशे मेळटाय जी बरी आसाय तेमकां जोडपा जायना तें त्या पयशांचे रावपाक मेळटा ते भुरग्यांक मेळटा मागीर स्कॉलरशीप्स म्हणटा त्यो बग जी कोण बरे शिकताय तांकां पयशे मेळटाय जनर स्किम्स आसा त्यो गोवमेंटा स्किम्स मागीर मीड डे मिला स्कीम आसा ती जेवण मेळपा तेमकां ती स्किम्स मागीर दीन दयाल दीन दयाल ती हेल्थाची हेल्थ ते जेन्ना आतां हॉस्पिटला आसा तुगे पयशे सामके चड जाता तें दिनदयाल काड मसोतून तुगे फॅमिली मेंमबर सारको पट आनी तुका अप टू फायव लेख बनिफीट मेळटा तें चार लाखा बेनिफिट्सान तूं मागीर तुगे बील आनी पंचीस हजार येलें जाय ते पंवीस हजार तुका सोगले परतून मेळटाय एशो जायत्य गोवमेंट स्किम्स जाय त्यो सगळ्यो बऱ्या पडटाय जायते आमगे लोकां आदार करताय कित्याक तेमकां पयशें नाय जाल्यार तेमकां त्यो पयशे आसताय आनी पयशां वाटेन आदार जायतचच तेमकां आनी जायते वाटेन स्किम्साय त्यो ते आमगे लोकांक बऱ्या खातीर आसाय